हेलो कैसे हैं हाँ हम भी ठीक है क्या याद करेंगे यार घर में एक ही डेली डेली काम रहता अभी पर्व का दिन आ रहा है ना हाँ मैं सोचा थी अभी छुट्टी तो होगा ही तुम्हारे बेबी लोग को तो आ जाओ ना इधर बहुत फेमस पर्व हो रहा है यह चेयती छठ पूजा नहीं होता है हाँ इसके लिए मैं सोच तुमको बुला लेती हूँ आ जाओ ना छठ पूजा में बहुत महत्व पर्व होता है हम लोग बिहारी के लिए हाँ अभी तो बेबी का छुट्टी ही होगा गर्मी छुट्टी हाँ तो आ जाओ ना हाँ

हाँ मैं भी सोच रही थी इधर तो पेहले छठ पूजा हो जाएगा फिर हम तुम्हारे साथ ही चले जाएँगे उधर घूमने फिरने के लिए थोड़ा टाइम बहुत दिन से हम लोग मिले भी नहीं बात चीत भी नहीं हुआ बहुत दिन से तो हम लोग दोनों मिले भी नहीं हाँ और शॉपिंग भी करना था मुझे पता है कोलकत्ता में मुझे शॉपिंग भी करना थोड़ा घूमना फिरना भी था तो अभी पर्व का समय सोची फिर आप आ जाओगे फिर इधर छठ पूजा हो जाएगा फिर हम आपके साथ आए

अच्छा हाँ वही ना अभी पता है बच्चा लोग भी बोल रहा था बहुत दिन से कहीं घूमने के लिए नहीं गए हैं मम्मी चलो चलो अच्छा हाँ हाँ पर्व के बारे में आईएगा आप समझें पर्व वह तो बहुत महत हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ खोंईचा चढ़े हाँ हाँ मैं तो सुनी थी जो मन्नत माँगते खोंईचा जे शादी शुदा लेडीज लोग भरती हैं ना सब दुर्गा माँ नौ दिन आप लोग कैसे हाँ नौ दिन बहुत महत्त्व का पर्व होता है ना यह नौ दिन आप लोग नहीं लहसन प्याज नहीं खाते होंगे पाठ होता है इसमें हाँ सा हाँ हाँ शाम में शाम में तो यह करते होंगे आप लोग साँझ देते होंगे आरती भी तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जान के बहुत खुश हाँ आएँगे आएँगे और खाना पीना हो गया खाना पीना मेरा तो बुल हाँ इस्टार्टिंग तो पता है पंद्रह तारीख से इस्टार्टिंग है ना हाँ हाँ जी